चलो हून गल्ल लग्गी ऐ कि जम्मू च केह् सोर्स न मीडिया दे इक आई गेआ जि'यां प्रिंट मीडिया होई गेआ ब्राडकास्ट मीडिया आनलाइन मीडिया ते सोशल मीडिया अगर अ'ऊं गल्ल करां सबतों पैह्लें प्रिंट मीडिया दी ते गल्ल एह् ऐ कि प्रिंट मीडिया च अजकल लोक बड़ा घट्ट इंटरैस्ट रखदे मेरे मेरे जेह्का अनुभव ऐ जेह्का मेरा तजुर्बा ओह् आखदा कि बड़े घट्ट लोक नुहाड़े च ओह् रखदे इंरैस्ट रखदे की रखदे की निं रखदे टाइम अजकल लोकें कोल टाइम निं ऐ टैम एह् निं ऐ कि लोक अजकल अपनी आम जिंदगी च जैदा व्यस्त होई दे न्यूजपेपर पढ़ने आस्तै कुसै कोल टाइम निं ऐ अगर गल्ल करचै सवेरे अजकल लोकें दा उट्ठने दा टाइम निं ऐ ग्यारां बारां बजे उट्ठै दे पैह्लें होंदा हा लोक सत्त अट्ठ बजे उठी जंदे हे चाह् पींदे हे ते कन्नै पढ़दे हे अखबार लेकिन अखबार वि अजकल लोक नेईं पढ़दे अजकल सिर्फ शोआफ आस्तै लोक अखबार अपने घर रखदे की कोई आई जा ते ओह् आखै हां जी एह् न्यूज पढ़दे तुस अखबार पढ़ने होन्ने लोक आखदे हां जी होटल होई गे हट्टियां होई जान इ'नें जगहें च अजकल न्यूज पेपर जस्ट ऐज ए ओह् रखदे शोआफ आस्तै रखदे लेकिन न्यूज पेपर जेह्की जानकारी जां जेह्की असें खबरां आंदियां न ओ सबतों बधिया होंदियां और पूरी एक्यूरेट होंदियां लेकिन लोक अजकल बड़ा घट्ट ध्यान दिंदे अखबारें च पैह्ले लो अजकल लोकें कोल टाइम नेईं ऐ मेन जेह्की गल्ल ऐ टाइम दी टाइम बिल्कुल नि लोकें लोक बस इ'यै करदे सवेरे उट्ठे टाइम टेबल कोई निं दस ग्यारां बजे उट्ठे ते उ'नें अपनी ड्यूटी जाने दा टाइम होंदा कम्म करदे लोक इस लेई ओह् नेईं होंदा लोक अखबार नेईं पढ़दे फ्ही अ'ऊं गल्ल करां अगर ते ब्राडकास्ट मीडिया ब्राडकास्ट मीडिया होई जि'यां तुस लाई लाओ टीवी आह्ली मीडिया लाई लाओ अगर दिक्खेआ जाए ते टीवी आह्ली मीडिया च एह् होंदा कि लोक फ्री टाइम उं'दे टीवी लाई ओड़ेआ टीवी च अजकल बड़ी पापुलैरिटी होई दी न्यूज एंकर जेह्के न ओ बड़े पापुलर होई गेदे स्टार बनी गेदे सेलिब्रिटी बनी गेदे लोक उंदी न्यूज दिखदे और लोक जल्दी फालो करी ओड़दे न्यूज गी जेह्की आनलाइन च सोशल मीडिया च जेह्की और न्यूज औंदी ना और न्यूज च टीवी च चलदी ते ओह् लोक उस्सी जैदा फालो करदे अगर अ'ऊं सोशल मीडिया दी गल्ल करां ते सोशल मीडिया अजकल इक ऐसा माध्यम बने दा न्यूज दा ऐसा इक रस्ता बने दा कि हर लोकें कोल हर दू हर बंदे कोल मोबाइल ऐ ते ते ओह्दे कोल ओह् बी है नैट्ट ऐ इंटरनैट्ट ते उ'न्न केह् करना फेसबुक लाई लाओ इंस्टाग्राम लाई लाओ न्यूज सारी जगह औंदी ट्विटर लाई लाओ सारी जगह न्यूज औंदी और जिसलै न्यूज औंदी ते बड़ी जल्दी फैलदी की कि फारवर्ड होई जंदा मैसेज अग्गें कुसै देना होग पजाना होग पुज्जी जंदा फटाफट और जि'यां हून कोई घटना घटी हुन कोई ऐक्सीडेंट बी होई गेआ किश शैल गल्ल बी होई फटाफट लोक वीडियो पांदे लोकें कोल पुज्जी जंदी ओह् अग्गें अग्गें अग्गें फारवर्ड होंदी रौंह्दी ते लोक दिक्खी ओड़दे पूरा ते अगर दिक्खेआ जाए इक एफएम रेडियो होई गेआ रेडियो बी अजकल चलदे ओह् बी इक न्यूज दा माध्यम ऐ ते बड़ी शै बड़ी सारी गल्लां न जेह्कियां अ'ऊं सनाई सकना तुसें ई जि'यां में इत्थै रौह्न्ना रियासी डिस्ट्रिक्ट च रौह्न्ना ते इत्थै बी जेह्की लोकल मीडिया ओह् सारी आनलाइन चलदी आनलाइन मीडिया दा अजकल में आखां इक क्रेज बनी दा इक लोक मतलब कि अपने कोला ब्हादरी समझदे इस्सी कि हां भाई मेरे कोल न्यूज चैनल ऐ ते में किश बी पाई सकना लोक नुआढ़ा दुरुपयोग बी करै दे लोक नुआढ़ा नुक़सान बी होआ दा लोकें कोई गल्त खबर होंदी बड़ी जल्दी फैलाई ओड़दे और जम्मू च मेन सोर्स बी इ'यै न्यूज दा किश कुसै नै अपना कोई गल्ल रक्खनी कोई मुद्दा रक्खना कोई शैल गल्ल ऐ कोई माड़ी गल्ल ऐ लोक अजकल इ'यै करदे न्यूज आह्लें आखदे कि आओ साढ़े कोह्ल ओ उं'दी वीडियो बनांदे फोटोआं खिचदे ते सोशल मीडिया च पाई ओड़दे ते सोशल मीडिया दी खबर इ'यां फैलदी जि'यां अग्ग फैलदी ना ते केईं लोक ते शिकार बी होंदे गलत न्यूज बी पाई ओड़दे ते उस्सी हौआ बनाई ओड़दे हौआ होई गेआ कि मतलब कि उस्सी इ'यां ओ करी ओड़ना फेमस करी ओड़ना गल्ल गी बड़ी सारी चीजां न जेह्दे च अ'ऊं गल्ल करी सकना इक होई फ्ही आई गल्ल करो ते आनलाइन मीडिया ओह् ही सोशल मीडिया आनलाइन मीडिया जेह्की होई इक्कै गल्ल ऐ लेकिन आनलाइन च एह् होई गेआ कि आनलाइन च सर्च न्यूजपेपर बी अजकल आनलाइन बी दिक्खी सकदे तुस इस लेई लोक जैदा फोकस करदे सवेरे उट्ठो ते न्यूजपेपर पढ़ना निं टाइम निं ते बेह्ल्ले बैठे दे टीवी लाई ओड़ेआ टीवी च बी न्यूज दिक्खी ओड़ी ते अगर अ'ऊं जम्मू दी गै गल्ल करां जम्मू जेह्के जेके मीडिया होई गेआ डीडी कश्मीर होई गेआ डीडी जम्मू होई गेआ बड़े सारे न्यूज पोर्टल होई गे फे लोकल होई गे रीजनल होई गे स्टेट दे होई गे बड़े सारें जेह्के न्यूज लोक पापुलर होई दे इस बेल्लै ना लोकें च दमके च जेके मीडिया होई गेआ जेके मीडिया साढ़े आशीश कोहली होर न साढ़े जर्नलिस्ट न ओ अपने आप गी आखदे डोगरा जर्नलिस्ट लोक बड़े फालो करदे उ'नें ई फालो तां करदे कि इक न्यूज होंदी पक्की खबर पत्तरकार उ'यै होंदा जेह्की सच्ची ते पक्की खबर अग्गें तक पजाए अगर ऐसा नेईं करी सकदा ते फ्ही ओह् ते ओ ऐ ना गलत ऐ अगर स्हेई खबर पजानी ते लोक विश्वास करदे मीडिया पर लोक की विश्वास करदे कि अगर कुसै नै कोई जानकारी लैनी ते लोक आखदे कि यार फटाफट फेसबुक खोह्ल उत्थै फ्ही न्यूज होनी फटाफट फेसबुक च नुआढ़े चैनल दा पेज खोह्ल होई जंदा बड़ी बारी होंदा लोक फालो क लेकिन गलत खबर च कदें निं फसना में इ'यै आखना चाह्ङ कि जम्मू च मेन सोर्स ते मिकी लगदा कि मेरे ओह्दे च ऐ कि न्यूजपेपर नेईं ऐ न्यूजपेपर बड़े घट्ट लोक पढ़दे सबतों जैदा इन्फ्लुएंस जेह्का पांदा ओह् ऐ सोशल मीडिया सोशल मीडिया जिन्ने पेज लाई लाओ जम्मू लिंक्स लाई लाओ जेके मीडिया लाई लाओ त्रिकुटा न्यूज लाई लाओ राइजिंग त्रिकुटा न्यूज लाई लाओ ऐन्नऐच्च वन लाई लाओ जि'यां अ'ऊं अपने इद्धर दी गल्ल करां श्री माता वैश्णो देवी प्रैस्स क्लब लाई लाओ कटरा स्कूप लाई लाओ रियासी अपडेट लाई लाओ एह् बड़े सारे बड़े जिन्ने तुस सोच्ची निं सकदे उन्ने बड़े जैदा जेह्के न ऐ सोशल मीडिया च चले दे ते गल्ल इ'यै कि मिकी जेह्का मिकी लगदा कि जेह्के मेजर न्यूज सोर्स जम्मू च एह् न सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया में नेईं मन्नना लोकें कोल टाइम निं पढ़ने दा हां बड़े होई बी सकदा बड़े लोक पढ़दे बी हैन लेकिन मेरी जेह्की नालेज आखदी जां मिकी जिन्नी जानकारी ऐ नेईं हैन ते जैदा में में आपूं सोशल मीडिया जैदा यूज करना होन्ना में न्यूज जैदा फालो बी उत्थै करना होन्ना मिकी टाइम गै इत्थै लगदा तां करियै में आक्खै ना ते इयै में आखना चाह्ङ मेरे च इक ऐफ्फऐम्म रेडियो गाने सुनने लेई न्यूज आस्तै बी बड़ा ओह् ऐ लोक गड्डी जिसलै जंदे उत्थै ऐफ्फऐम्म लाई ओड़दे ओह्दे च न्यूज सुनदे जानकारी थ्होंदियां ओह् बी इक अच्छा माध्यम ऐ में आखना एआईआर जम्मू डीडी कश्मीर आल इंडिया रेडियो आखदे जिसी एआईआर ओह् बी जम्मू कश्मीर साढ़ी लोकल जेह्की मिकी लगदा कि जेह्की लोकल साढ़ी सभ्यता इक कल्चर ऐ ना ओह् इत्थै जैदा प्रमोट होना चाहिदा और सटीक जानकारी सच्ची जानकारी लोकें तक्कर पुज्जनी चाहिदी बस इ'यै में आखना